नमस्ते सर जी सर हाँ सर आया था हल्का फुल्का आया था हाँ सर तो सर मतलब सर मतलब उनकी दवा उवा अगर आपके मतलब मतलब इस्कूल में है तो सर खिला उला दीजिए जी सर जी सर सर मतलब ज़्यादा बुखार उखार है सर अच्छा सर जी सर जी यह कैसे मतलब मतलब आकर सर मतलब ले जाके हॉस्पिटल में दिखाना है सर ठीक है सर अब हाँ सर जी सर जी सर ज़्यादा है लेटा उटा है सर जी सर ठीक है सर अच्छा मैं आऊँगी अपने बच्चे को लेकर और किसी हॉस्पिटल में सर दिखा दूँगी ठीक है हाँ हाँ सर

हाँ सर दो जी सर जी दूसरा महिना हाँ सर दूसरा महिना चल रहा है सर ना ठंडा गरम खेल कूदकर आता है तो सर पानी पी लेता है तो इसीलिए सर हो सकता है आ गया होगा बुखार तो आया था सर यहाँ दवा हमने तो दिया हुआ था अच्छा सर ठीक है हाँ तभी सर तभी पढ़ने नहीं जा रहा था और लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कहा कि आपकी इस्कूल का नुकसान होगा इसीलिए हमने भेज दिया ज़बरदस्ती करके तो ठीक है जी ठीक है सर वो ही हाँ सर ठीक है सर अभी आई हाँ सर अभी हम आधा घंटा में सर पहुँच रहे हैं बाइक वाइक से फिर आके उसी से किसी हॉस्पि हाँ हाँ नमस्ते